میں کمپیوٹر لی آج کے اِس جدید دور میں کمپیوٹر ایک فائدے مند چیز ہے کپمیوٹر سے جیسے کہ کمپیوٹر سے اپن گھر بیٹھے نوکری کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آن لائن آڈر کر سکتے ہیں یعنی یعنی کہ یا تک اپن ڈاٹا تصویرات اسندات اِس میں محفوظ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت فائدے مند چیز ہے